हलो हाँ भईया ये आप ओला के मैनेजर बोल रहे ना ओला से हाँ हाँ हाँ मनोज हाँ जी अरे ये आपकी मैंने ओला बूक करी थी हैना और इनको मैंने शाम को सात बजे बूक करा भईया सात बजे मेरी ट्रेन थी पौने आठ बजे की यहाँ से इस्टेशन तक की दूरी मात्र बीस मिनट की है फिर भी मैंने पौन घंटा पहले मतलब पौन घंटे का समय ले के मैं चला कि चलो पौन घंटे में पहुँच जाएंगे ये मेरे को डेढ़ घंटे में पहुँचाया स्टेशन औ मेरी ट्रेन छूट छूट गई है मुझे मैं इसका किराया तो दूंगा ही नहीं पहली बात तो ये चीज हो गई मैं इसको पकड़ के रखा हूँ कि मुझे ट्रेन का किराया भी वापस करें ये ये मैं नहीं जानता मैं इसको छोडूंगा नहीं मैं पुलिस में भी कंप्लेन कर रहा मेरा बहुत लंबा नुकसान कर दिया बंदे ने तो इसको बुलाओ अब आप आओ चाहे जो आए आपकी कंपनी कोई भी बंदा आए मेरे को मेरे रेज़र्वेशन के पैसे पूरे चाहिए ट्रेन का किराया हैना और उसके बाद नहीं तो मुझे किसी भी तरीके उस ट्रेन में बिठा ले अभी अपनी गाट में ले जाके कवर करे मैं नहीं जानता तुम आओ जो भी करना करो वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने ठीक है अब मैं इसको नहीं छोड़ रहा